यू पी एस सी प्रतियोगिता की तैयारी तो मैं भी कर रही हूँ मुझे मुझे समाचार मीडिया के माध्यम से हम मैं मुझे जैसे कोई आई एम पी क्वेशन पिछले साल का क्वेशन वग़ैरह देखना हो तो मैं इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर लेती हूँ और उसके बारे में भी जानकारी ले सकती हूँ कि इससे क्या होता है इससे हमें क्या क्या बन सकते हैं और कैसे क्वेशंस आते हैं उस टाइप के क्वेशंस हमें समाचार मीडिया के माध्यम से मदद मिलती है एक और इग्ज़ैम कब है कहाँ होंगे कैसे होते हैं वैसा भी बताते हैं इस लिए समाचार मीडिया का यूज़ करती हूँ